حقیقت میں نوزائیدہ بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کو خوش کرتی ہیں اور اس نوزائیدہ بچے کے لیے اس کے پہلے سال کے دوران بہت ساری رسومات ادا کی جاتی ہیں جس سے اس خاندان کی خوشیاں بڑھتی ہیں جیسے کہ عام طور پر بچے کا نام کرن ہوتا ہے بچے کے لیے دا بچے کی پیدائش کے بعد دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کی چھٹی کے اوپر اور اسی طریقے سے مسلم معاشرے میں اس کا ختنہ کرایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف کمیونٹی میں مختلف چیزیں مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں جوکہ نوزائیدہ بچے کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اس کی پیدائش کی خوشی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں اور اسی طریقے سے گود بھرائی کی رسم ادا کی جاتی ہے اور بھی اسی طریقے سے بہت سارے مشہور مختلف رسومات ایسے ہیں جوکہ ادا کیے جاتے ہیں اور یہ سب نوزائیدہ بچے کی خوشی کے باعث ہی ہوتا ہے